बचपन के याद तऽ बहुत सबके नीक होइ छै आओर हमरो अछि बहुत बचपन के बहुत याद अछि लेकिन एते नहि कहि सकै छी किछु एहन याद अछि जे कहै छी बचपन मे हमरा नानी गाम मे दुर्गा पूजा होइ छलए बहुत भव्य मंदिर छलय बहुत नीक पूजा होइ छलय ओहिमे हमसब जाय छलहुॅं हँ अपन माँ के साथ अपन भाय बहिन के साथ बहुत नीक लगै छलय ओहिमे पढ़ै छलहुॅं हँ इसकुलो मे तऽ दू चारि दिन पहिले अपन चलि जाइ छलहुॅं हँ ओतऽ खूब नीक मेला लागै छलै हँ ओहिमे हमसब की दिन की राति किछु नहि बुझै छलियैया ओतऽ खूब आयोजन सब होइ छलैया ओतऽ हमसब देखऽ लए अपन साँझे चलि गेलहुॅं कीर्तन आरती देख क ओतऽ आयोजन कयल जाइ छलय नाचो तमाशा के से सब देखै छलहुॅं हँ ओतऽ खूब संगी सहेली सेहो छलय सबके संग करैत जाइ छलहुॅं हँ बहुत नीक लागै छलय